मां बैंक जो नुमाईंदो त कोन आहियां मां पंहिंजी ज़िंदगी में बीमा कंपनी में नौकिरी कई आहे ऐं मां जेतिरो सम्झी सघां थो बैंक खे बि मां चंङी तरह सुञाणा सम्झां तो बैंक जी हर गतिविधि खे मां सम्झी सघां थो बैंक में जेकी असांजी हमेशह जी दि जेकी दिक़त ईंदी आहे उहा आहे खाते जी जानकारी पंहिंजो खातो केरे टाइप जो आहे उन में पैसा जमा करणु केतिरो व्याजु मिलंदो आहे केतिरे टाइम जो आहे इहे जानकारियूं ज़रूरु हुजणु घुरिजनि को बि बैंक जी लिखापढ़ी करे थो त उनखे सभिनि खां पहिरीं खातो नम्बर सही सही लिखिणो आहे ऐं जंहिं तारीख़ में उनखे कम करे पियो उआ तारीख़ जी बि जानकारी हुजणु घुरिजे उहा बि हुते लिखणु ज़रूरी थींदी आहे बैंक में घणई तरीक़े जा खाता थींदा आहिनि जीअं बैंक में सेविंग अकाउंट थींदो आहे आरडी थींदी आहे एफडी थींदी आहे करेंट अकाउंट थींदो आहे ऐं इन खां सवाइ ब बैंक जो रुगो कमकारि जेको आहे रुगो पैसा जमा कराइण ऐं कढणु कोन थींदो आहे बैंक पाण खे ॾाढी सुविधाऊं ॾई सघे थी बैंक पाण खे हर तरह जो लोन चाहे पाण मकानु वठूं गाॾी वठूं या बिजनेस लाइ घणई तरीक़े जा लोन बि ॾई सघे ती ऐं घणी तरीक़े जा अहिड़ियूं जे की जमाऊं आइन जें तें वधीकु व्याज ॾेई करे ब पाण खे सुविधा ॾई सघे थी इने ई तरीक़े सां ई बीमे में बि घणई तरह जी पॉलिसी थींदियूं आहिनि पॉलिसी में घणी किस्त आहे घणे टाइम जी पॉलिसी आहे पॉलिसी पूरी थियण खां पोइ पाण खे घणी राशी मिलंदी इहा सभु जानकारी हुननि बीमे में लिखियलु हूंदी आहे इहे सभु जानकारियूं पाण खे हुजणु ज़रूरी आहिनि ऐं इन सां पाण पंहिंजे पाण खे बैंक सां सुठा रिश्ता ठाहे करे हली सघूं था